म्हाका हॉस्पिटलान घेन वचना फुडें थंय नर्शी आसतात डॉक्टर आसतात आनी ते आमकां विचारतात तुमकां कितें जाले कितें हे विचारतात आनी ते आमकां डॉक्टरा फुडें तपासपाक धाडटात पण एक एक वेळा अशे आसता की जो मनीस आसता जो रुग्ण आसता तो खूब बरो नासता आनी ताका जो डॉक्टर जाय तो डॉक्टर थंय ताका मेळना पण त्या नंतर ते आमकां दुसरे कडेन धाडप धाडटा अशे आसता तो रुग्ण इतलो गंभीर परिस्थितीन आसता की तो फुडें वचून तो परत येतलो कांय ना हाचेर आमी गॅरेंटी दिवंक शकना म्हण म्हाका दिसता आमच्या त्या भलायकी केंद्रांत जाय जायती उपकारणां आसपाक जाय बरें कर्मचारी आसपाक जाय आनी मार्गदर्शक पण आसपाक जाय